اردو زبان کی یہ لفظ بہترین لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہترین لفظ ہوتا ہے جو اس کو علامہ اقبال اور مرزا غالب اسد اللہ خاں جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ اردو لفظ سے مصنف ہیں اور کیا کہتے ہیں اردو زبان ہم لوگ بچپن سے مسلمان بچپن لوگ بچپن سے پڑھتے لکھتے ہیں اور اس اردو زبان ایک بہترین لفظ ہے جو اس کو علامہ شبلی نعمانی جتنی بھی علماء کرام ہیں سب ان کی اردو کی تفصیل کرتے ہیں اردو ایک ایسی مذہبی ہے جو اردو سے جتنے بھی علامہ شبلی جتنے بھی مصنف ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں اردو کے ادبی نصف ہیں اردو اردو اردو اچھی چیزیں ہیں یہ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں اس کو اردو اردو بہترین لفظ ہے اردو جو اردو کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے بچپن سے پڑھتے پڑھتے اس کو سیکھتے ہیں اس کے بعد اردو اردو ہمارے علامہ شبلی نعمانی اور جیسے کتنے بزرگ ہیں جتنے بزرگ ہیں کتنے بھی علماء کرام ہے سب اردو کی قدر کرتے ہیں اردو ایک ایسی مذہبی کتاب ہے جو کوئی بول نہیں سکتا اس کے یہ بہت اچھی کتاب ہے بہترین کتاب ہے اردو اردو